नमस्ते अरे आप गाड़ी वाली हैं तो हमको गाड़ी चाहिए बनारस काशी विश्वनाथ जैसे घूमना है तब क्या रेट रहेगा लगभग छः लोग हैं तब कितने में हो जाएगा नहीं नहीं विश्वनाथ संकटमोचन है और सारनाथ जाना है

देखिए भाई ज़रा आप कम किफ़ायती में कर देना नहीं ठीक है तो कूल रेट कम करो आप जोड़ कर हमको बता दीजिए और हम लोग को घूमा दीजिए नहीं ठीक है जहाँ बनारस में हम लोग दूरदराज़ के हैं जहाँ जहाँ धार्मिक का स्थल प्रसिद्ध हों वहाँ पर हम लोग को घूमा दीजिए दिखा दीजिए ऐसा है कि हाँ हमको सात बजे फ़ोन करो सात बजे शाम से शुरू करिए इसके बाद जितना है जहाँ बनारस में जितने धार्मिक स्थल हैं हम लोग तो बाहर के रहने वाले हैं बनता भी नहीं है हाँ जितने धार्मिक का स्थल हैं वह स्थल पर हमको घूमा दीजिए देखिए भाई उसमें कुछ कन्सेसन कर दीजिए बारह हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो गया ना हम लोग बाहर से हम लोग बाहर के रहने वाले हैं उससे ज़्यादा मत कीजिए चलिए अच्छा ठीक है अच्छा समय पर समय पर गाड़ी को भेजना हाँ सात से साढ़े सात के बीच में आप साढ़े सात के बीच में भेज देना नमस्ते